ایک اچّھا ڈرائنگ کا فنکار بننے کے لیے آپ کو کچھ اہم چیزیں سمجھنا ضروری ہے جیسے کہ آپ پینٹ کرنے کے ٹائم پہ برش کون سا لے پینٹ کون سا لے اور اس کو کس طرح سے استعمال کرے اور ڈرائنگ کو اچھی طرح سے سمجھے اور کلرس کی سمجھ داری کا ہونا بہت ضروری ہے ڈیزائن آپ جتنا کرتے جائیں گے ڈرائنگ آپ اتنا ہی پرفیکٹ ہوتے جائیں گے